हमर सीतामढ़ी इलाकामे अभी गन्दगी बहुत जादा न फैल गेल है जे सफाइ पर नगर निगम बला अभी ध्यान न दे रहल है ओकरा कारण मने गलीमे रोड पर नालाके सफाइमे बहुत जादा न दिक्कत होइया गन्दगीके कारण लोक बीमार भी पड़ जाइत छै लोक सभ प्रधानमंत्री सफल स्वच्छ स्वच्छ योजना सफाइ ले बहुत गोटा अभियान चलेलै ओकर बाद अभियान चलेलाके बाद अभी देख रहल हथि कि धीरे धीरे ओहिमे किछु सुधार हो रहल है लेकिन जब तक न हम सभ अपने आपमे न सुधार करबै अपन दरवाजाके सामनेके सभ आदमी सोचि रहली कि अपन दरवाजा है न अपन सफाइ अपने खुद करबै तऽ धीरे धीरे सभ किछु के दिक्कत खतम हो जेतै सभ सफाइ गली गली होइ होइ लगतै एकरा लेल हमरा सभके इएह करैके हौते जे हम सभ दोसराके भरोसे रहबै कि एना हमरा नगरे निगम एना बला साफ करके दैते तऽ एकरा लेल सभ आदमि इएह सोचि लेतै तऽ ई कभी भी सफाइ नहि होइ बला है एकरा लेल ई अभियान जे चल रहल अछि प्रधानमंत्री बला स्वच्छ अभियान चल रहल अछि एकर अर्थ इएह हौले जे स्वच्छ अभियान अपन अपन सफाइ अपने से खुद करू कि जइसे कि हो गेलै अपन दरवाजा अपन दरवाजा अगर सभ आदमी अगर साफ करै लगले तऽ ओकर बाद अपने हर गली हर चौक चौराहा अपने सफाइ होइ लगतै जैसे कि हो गेलै कि अपन घरके कचरा अगर डस्टबिनमे अगर नगर पालिका बला डस्टबिन देलै है तऽ ओ कचराके अगर डस्टबिनमे अगर फेँक रहल है तऽ मने कि कभी भी गन्दगी न फैलतै आओर ऊहे कचराके अगर बाहर अगर इधर उधर फेँक दैले तऽ वएह धीरे धीरे गंदगी फैले लगै छै नाला जाम हो जाइत है एकरा लेल गन्द गन्दगी से बिमारीके जड़ होइत है ओहि चलते अहाँ सभ लोग आओर हमनि सभ सभ गोटा मिलके अगर सफाइ पर इस चीज पर ध्यान देबै कि अपन सफाइ अपने करबै तऽ पूरा स्वच्छ हौते हर चौक चौराहा से लेके गली गली अपन मोहल्ला यानि सभ सफाइ एकदम बहुत अच्छा रहतै तऽ इएह सफाइ पर सभ गोटा ध्यान दू से प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा अभियान चलेलै है स्वच्छ अभियान स्वच्छ अभियान इएह होइत है कि आराम से सभ अपन अपन दरवाजाके सफाइ रखबै तऽ अपने आप पूरा मोहल्ला गली चौक चौराहा अपने सभ साफ सफाइ रहतै